परिवहनके हमरा जीवनमे गाँवसँ जेना हम एतयसँ हमसभ पालीमे रहै छी पालीसँ दरभंगा जाय लेल बस भए गेल ऑटो भए गेल टेम्पू भए गेल केओ केओ बाइकसँ जाइत छै तऽ बाइकसँ कनि कम टाइम लगैत छै फेर केओ केओ जाइत छै अपन गाड़ी बुक कए कऽ कार बुक कयलक बोलेरो बुक कयलक ऑटो बुक कयलक सभचीज बुक कए कऽ चलि जाउ अगर हम रहै छी बेंगलौरमे तऽ फेर दरभंगासँ हमरा बेंगलौर जाय लेल हम ट्रेन पकड़लहुँ ट्रेनसँ हमरा सभके उनचास घण्टा लगै छै पूरा पूरी अगर ट्रेन लेट नहि भेल तऽ अगर लेट भए गेल तऽ आओर टाइम लागि गेल जखन आओर एखन हम अयलहुँ हन हमर ट्रेन बीस घण्टा लेट छलए तऽ ओहिमे बड़ दिक्कत होइ छै ट्रेनसँ आओर ट्रेनमे बहुत नीक अगर अहाँके सीट कन्फर्म अछि ट्रेनमे तऽ बड़ नीक रहत अहाँके नहि सीट कन्फर्म नहि अछि तऽ बहुत दिक्कत यए ट्रेनमे अबयमे जायमे सीट कन्फर्म रहत तऽ अहाँके कतबो लेट भेल तऽ आरामसँ अहाँ अपन सीटपर सूतल रहू अपन बैसल रहू सभचीज करू तऽ ओ अपन एक नंबर रहैत छै अपन जतय देखियौ अहाँ परिवहनके अपन जीवनमे बहुत नीक अथि निकललै हन कतहु भी घूमय लेल जाउ अपन तऽ एतयसँ जाइ छी दरभंगे जाइ छी तऽ अपन बस पकड़लहुँ बसमे हमसभ अपन सए रुपैआ भाड़ा लगै छै अपन हमरा सभके हमसभ स्टूडेंट लाइफमे छियै तऽ अपन केओ दस बीस रुपैआ दए देलक कम कए देलक ओ एक नंबर रहै छै बससँ गेलहुँ अपन या ऑटोसँ गेलहुँ तऽ ऑटोसँ कनि ज्यादा लागि जाइ छै ऑटोवला तऽ द् दोनारिमे उतारि दै छै बस तऽ स्टेशनपर उतारलक बससँ हमसभ तैँ जाइत छी बस एक नंबर रहै छै सभसँ नीक नहि तऽ अपन अहाँ अपन बुक कए कऽ जाउ गाड़ी अपन टेम्पूसभ बोलेरो उलेरो जे बुक कयनाइ यए अहाँकेँ ओ ठीक रहै छै आओर हम फेर ट्रेनमे गेल छलहुँ फेर दरभंगासँ अबयमे फेर बस लऽ लिअ आरामसँ ओहो ठीक रहै छै गाँवमे चौकसँ हमर घर कनिए दूरी यए अपन पैदल चलि गेलहुँ आओर दरभंगासँ हम बेंगलौर गेल छलहुँ ट्रेनके यात्रामे ओहो बहुत नीक रहल पहिलुक बेर गेल छलहुँ तऽ ओहिमे बहुत दिक्कत छलै हमर सीट कन्फर्म नहि छलय हमर ओहिनाए वेटिंग लेने छलहुँ आओर सामान राखि देने छलहुँ एगो दोस्त लेने छलए ओकर छलै सीट ए सी मे तऽ ओहिमे सामान राखि देलहुँ कोहुनाओ अपन गेट लग अपन आबि चलि गेल छलहुँ गेट गेटपर बैसि कऽ तऽ ओहो ओतय कनि दिक्कत रहल एखन आब ओहि दिनके बाद ट्रेनमे एक नंबर रहै छै अपन सीट कन्फर्म करा कऽ रहलहुँ आरामसँ सीटपर बैसल रहू आरामसँ कोनो बात नहि रहै छै या सूतल रहू अपन तखन ठीक रहै छै ट्रेनमे हम अबैत जाइत कलामे ट्रेनमे ओहिमे रहलहुँ ओहिमे बहुत दिक्कत भेल सीट बहुत कन्जेस्टेड छलै एतेक नहि ट्रेनमे फुल रहै छै जे पएर रखयके जगह नहि रहै छै उएह ट्रेनमे कैटरिंग छलए बागमती एक्सप्रेसमे ओ खाना बेचय लेल जे अबै छै ओकरा चलय लेल जगह नहि छै ओ पूरा साइड होबय पड़ैत छलै सभके जतय देखियौ सभ साइड होइ छलै नहि बाथरूम जाय लेल कोनो रस्ता छलै नहि किछु तऽ केओ जाजिम लटकाए कऽ तऽ केओ किछु लटकाए कऽ सूतल रहै छै अपन बान्हि कऽ ऊपरमे ओहिमे सूति रहै छै सभ आओर जकरा लग सीट नहि रहैत छै तऽ ओ कनि कन्जेस्टेड भेल फेर ओम्हरसँ अबैत कालमे जखन देखलहुँ अयलहुँ हमर सीट कन्फर्म छलय आरामसँ अपन बीस घण्टा ट्रेन लेट छलय हमर कोनो बात नहि जखन सीट कन्फर्म छै तऽ कोनो टेंशन नहि रहल इएह कनि दिक्कत भए गेलै कनि जे जादा पैसा खर्चा भऽ जाइत छै लेकिन कोनो बात नहि ओ एक नंबर अबयमे आओर जतय देखियौ अहाँ हम एक बेर दरभंगासँ साइकिलसँ आयल छी चला कऽ अपने तऽ हमरा अहाँके तीन घण्टा तीस मिनट लागल छलय ओहिमे ओहिमे हमसभ जे रुकैत कतहु रुकलहुँ नहि धीरे धीरे अपन आरामसँ चलबैत कोनो बात नहि धीरे धीरे चलबैत चलबैत अपन गाँव आबि गेल छलहुँ साइकिलसँ हम सोचलहुँ कि सए रुपैआ की देबै साइकिलकेँ आओर सए रुपैआ भाड़ा दू सए रुपैआमे साइकिले हम अपन सोचलहुँ अपन चल साइकिलेसँ चलि जाइत छी सए दू सए रुपैआ बचि जयतै ओतेक खाइत पियैत चलि जयबै आरामसँ तऽ चलि गेलहुँ आरामसँ फेर एखन परिवहनके नवका तरीका जे एखन आयल छै एहिमे टाइम बहुत बचै छै जेनाकि फ्लाइट भए गेल एतयसँ जेनाकि हमरा सभकेँ उनचास घण्टा लगैत छै बेंगलौर जायमे आओर फ्लाइटसँ जायमे हवाइ जहाजसँ अहाँ जाउ कोनो बात नहि छै तुरन्ते अहाँ पहुँच जायब अढ़ाइ घण्टामे अढ़ाइ घण्टा लगैत दूसँ दूसँ ढाइ घण्टामे बेंगलौर पहुँचि जायब ओ एक नंबर रहै छै ओहिमे कनि पैसा खर्चा जादा छै लेकिन टाइम बहुत बचैत छै तऽ ओहिमे ओ कनि ठीक छै कम्फर्टेबल छै तुरन्ते अहाँ पहुँचि जायब ओ इमरजेंसी सेवा छियै हमसभ स्टूडेंट लाइफमे छियै एखन ओतेक पैसा कतहुसँ अयतै तैँ हमसभ ट्रेन पकड़लहुँ तैँ कनि टाइमे ने अथि हेतै की हेतै नहि तऽ ओना फ्लाइट एक नंबर छै नवका परिवहनके तरीकामे ओ सभसँ नीक रहैत छै ओहि बेर साइकिलसँ हम आयल छलहुँ दरभंगासँ हमरा तीन घण्टा तीस मिनट लागल छलय जाहिमे अपन दू तीन जगह रुकलहुँ रुकलहुँ कि अपन नाश्ता कयने छलहुँ दू जगह समोसा खयलहुँ मने खाइत पियैत अपन आबि गेल छलहुँ कोनो बात नहि ओहो एक नंबर रहलै आओर जतय देखियौ अहाँ ट्रेनोके यात्रा एक नंबर रहै छै खाली अहाँके सीट कन्फर्म रहयके चाही अहाँ अ हमसभ अबै ज्यादा काल अबै छी तऽ स्लीपरमे अबै छी पैसा कनि कम लागल लेकिन सभसँ नीक ट्रेनोमे जे रहै छै ओहिमे सभसँ नीक रहै छै ए सी कोटा से सेकेण्ड थर्ड ए सी जे लेने यए ओहिमे सभ ठीक रहै छै खाली फर्स्ट ए सी मे बहुत पैसा लगै छै ओतेक पैसा जखन ट्रेनमे हम देबै तऽ फ्लाइटसँ किए नहि जेबै जे जल्दी पहुँचि जेबै जेना सभ हम एक तैँ अपन सेकेण्ड या थर्ड ए सी मे लऽ लिअ आरामसँ ओहिमे आरामसँ रहै छै व्यवस्था ए सी मे की होइ छै जे अहाँके ओतेक भीड़ नहि रहत आ स्लीपरमे बहुत भीड़ रहै छै कतहु चलयके रास्ता नहि रहै छै जे ट्रेनसँ हमसभ जे अबै जाइ छी बहुत फुल रहै छै ट्रेन तैँ हमसभ कहै छियै हमसभ जखन जायके रहैए कतहु अहाँ सेकेण्ड या थर्ड ए सी मे लऽ लिअ नहि तऽ अहाँके सीट कन्फर्म रहबाक चाही ओ अहाँके एक नंबर रहत अहाँ लेल आओर नवका तरीका आयल छै एखन परिवहनके तऽ ओ फ्लाइट छै कतहु कतहु पानिवला जहाज चलै छै ओ पुराना छै लेकिन ओहो एक नंबर छै लेकिन सभसँ नीक छै फ्लाइट एक नंबर छै ट्रेनो एक नंबर छै कतबो फेर बसो चलै छै सभजगह जाय लए जेना केओ केओ मुंबइ गेल तऽ मुंबइ लए बस चलै छै दिल्ली जाय लए बस चलै छै ओसभ एक नंबर छै बसोसँ अहाँ जा सकै छी बसमे कनि पैसा जादा खर्चा लगै छै लेकिन अहाँकेँ सीट दै छै ओ एक नंबर जगह छै और जतय देखियौ सभसँ नीक फ्लाइट रहै छै ओहिके बाद ट्रेन रहै छै ओहिके बाद बस रहै छै एहिमे सभसँ नीक रहै छै जे अहाँ ट्रेनसँ जाउ अगर सीट कन्फर्म यए तऽ नहि तऽ फ्लाइटसँ जाउ बस से रहै छै कनि रिक्स रहै छै ड्राइभर केना चलबै छै नहि चलबै छै देखय पड़ै छै सभचीज तैँ जतय देखियौ अहाँ सभकेँ अपन अपन इच्छा होइ छै हम केहिसँ जायब केओ कहै छै हमरा बसमे नीक लगैए केओ कहै छै हमरा ट्रेनमे नीक लगैए केओ कहय हमरा फ्लाइटमे नीक लगैए इसभ सभ चीज अपन अपन अपन मतलब रहै छै लेकिन सभसँ नीक ट्रेन छै अपन सस्तामे अपन अहाँ नीक जकाँ चलि जाउ अगर सीट कन्फर्म रहैए अगर पहिने टिकट काटि लै छी तऽ इसभ देखय पड़ै छै आ फ्लाइटमे अपन फ्लाइटोमे अहाँ जल्दी टिकट कटबै तऽ ओ ओ देखय पड़ैत छै आओर ठीक आओरसभ ठीके छै